वर्तमान समय में ए आई यानि कि आर्टिफ़िशल इंटेलिजेंसी के बारे में मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि ए आई के कारण वर्तमान समय में बच्चे और कुछ लोग न हार्ड वर्क कर पाते हैं ना अपना दिमाग चला पाते हैं ना अपनी मेहनत कर पाते तुरंत उन्हें हर चीज़ अवेलेबल हो जाती जिसका एक आर्टिफ़िशल रूप होता है और उसी को वे लोग सच मान लेते हैं अपना आई क्यू या अपना दिमाग चलाना या अपनी मेहनत करना अपने अपनी सोच से कुछ उत्पन्न करना या अपनी मेहनत से कुछ उत्पन्न करना इस चीज़ पर रोक लग रही है जो कि हर इंसान के लिए नुक्सानदायक है और वर्तमान समय में हर चीज़ बच्चों को सर्च करने पर अवेलेबल हो जाती है तो बच्चा का खुद का अपना शारीरिक ओर मानसिक विकास रुक जाता है और बच्चों का हर चीज़ पर मतलब उतना फ़ोकस नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए बच्चा तुरंत बिना या कोई भी इंसान बिना मेहनत करे सर्च करके उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है जो कि थोड़ा हानिकारक है ऐसा मुझे लगता है लेकिन यदि ए आई का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करके खुद की मेहनत या खुद का दिमाग चलाकर कोई चीज़ हम प्राप्त करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा अपना आत्मविश्वास भी बढ़ता हे कि हाँ ये चीज़ हमने खुद ने हमारे द्वारा सोची गई है या हमारे द्वारा बनाई गई है तो उसमें हमें बहुत अच्छा महसूस होता है लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं हो पा रहा है ए आई के माध्यम से हर इंसान हर चीज़ प्राप्त कर लेता है जो कि थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा नुक्सानदायक है तो इसका मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैं हाँ थोड़ा कहीं विरोध करना चाहूँगी जो कि थोड़ा सा मेरे हिसाब से या मेरी सोच से ऐसा है कि इंसान को यह चीज़ थोड़ा अपनी मेहनत अपने दिमाग ओर अपने मानसिक ओर शारीरिक रूप से मेहनत करके प्राप्त करनी चाहिए